ठीक है मेरी मैं अपनी ज़िंदगी में जब मेरा होश आया मैं दस साल के रहे तो मेरी माँ ख़त्म हो गई मेरे पिता जी रहे मेरे भाई छोटा रहा मैं करता रहा वही मजबूरी पर मेरे देख के मेरे कलैचा बिनने लगें क़ालीन काम वही के कर कर कर कर मैं काम किया फिर होई गया तो मेरी माँ पिता जी शादी बियाह कर दिए फिर उससे बच्चे हुए तो मैं कैसा मज़दूरी करता रहा फिर चलता रहा चलाता रहा करते हैं फिर यूं कर हम मैं जयपुर गए जयपुर जब गए तो मैं क़ालीन का काम करता रहा फिर फिर काम करते रहें करते रहें अपन चलाते रहें इधर उधर कर के नहीं मिलता रहा काम तो फिर अपन मज़दूरी करते रहें फिर करा दो तीन ये काम बन हो गया तब फिर आए अपने मिर्ज़ापुर में फिर ओथीम क़ालीन धुरे फिर गए करे फिर ओथीम करते रहे यही सब अपन करते चलावत आते हैं हर जगेह हर जगह में करते आते रहें और मजबूरी अपन में बच्चे दोआ बिरा सब चलाते रहें मेरे चार पाँच बच्चे रहें एक बेटी है मैं उसी के बच्चों को कोई पढ़ाता और खाते रहें ग़रीबी अपन चलाते रहें करते रहें धीरे धीरे फिर गए बाहर फिर ओथीम चंडीगढ़ में गए तो ओथीम फिर कोनो कम्पनी सुकम कम्पनी में नुआते रहता रहा मैं वो कंपनी में करता रहा फिर ओथीम करते करते फिर वो कम्पनी बंद हो गया फिर चलें आए फिर क़ालीन के काम में फिर क़ालीन के काम में करते रहें यही सब हम वहाँ पर करते चलते आते रहें अपन हर जगह में जितना सौगात शादी बियाह जिक मेरे भाई के पराम में उसको किया फिर मेरे पिता जी के कंसर्न हो गया इलाहाबाद में ले के भर्ती रहे रेलवे हस्पिटल में वो तीन दिन में दस हज़ार रुपये से काई मारते हैं तो वो बोले डाक्टर साहब ना आए तुम किन्ने नहीं है पैसा किन्ना करो कैंसन है ले जाओ अपने पिता जी के घर वैसे अपन मैं एक दवा दे रहा हूँ दो एक महीने के इसे ले जाओ अपन खिलाओ पिलाओ इसको घर ले के आएँ थे हम एक महीने अपने पिता जी करते क रहें देखते रहें कैंसर वग़ैरह नहीं वो ख़त्म हो गए पिता जी वही में वो पिता जी ख़त्म हो गए फिर उसके बाद भाई है भाई बड़ा हुआ उसकी शादी बियाह में इसे करते रहें दोनों भाई अपन क़ालीन काम करते रहें अब ऐसे मज़दूरी पर करते रहें शादी बियाह वदे सब तब फिर कह रहें फिर बड़े लड़के को मैं पढ़ाया बड़ा लड़का धीरे धीरे दस तक पढ़ा आपन वो फिर दूसरा लड़का को मैं धीरे धीरे सरकारी में पढ़ डाला उसमें वो बच्चे ने पढ़ा धीरे सब पढ़े हैं कोई आठ पढ़े हैं कोई नौ पढ़े हैं कोई दस पढ़े हैं कोई ग्यारह और लड़की छोटी है इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ अपन यही सोचता हूँ मेरी एक लड़की है बहन नहीं है मेरी लक्ष्मी है मेरे घर में मैं उसको बदेख करता हूँ काम धाम करता हूँ क़ालीन करता हूँ अपने बेटी के लिए पढ़ाई के लिए करता हूँ और मेरी बहू भी है सब घर में है वो भी लड़कन बच्चन अपन करते हैं मैं अपन लड़की बदे करता हूँ लड़की आज मेरे घर में है पढ़ाई वो बड़ी हो जाएगी चले जाएगी दूसरे घर में वो बच्चों को नहीं पढ़ाई लिखाएंगे तो कहेंगे बाप मतारी किया पढ़ाया लिखाया मैं यही अपने बच्चों के लिए मरता हूँ अब काम करता हूँ अपने बच्चों के लिए यही हर जगह मेरी घरवाली है उसको ये है सूगर की बीमारी है उसका इलाज मैं करता होता है घर में यही अभी तक मैं परेशानी में अपनी धू जीता करता आया कोई मिर्ज़ापुर में कम्पनी रहता बड़ा कम्पनी जो बाहर जाते हैं तो ये तीन के नहीं जाते हैं गाँव देश के मिर्ज़ापुर के एक दो कम्पनी खुल जाता कि नहीं मज़दूर मज़दूर भाई लोग इथींग करते अब ओथीं जा रहे हम बाल बच्चा छोड़ के जा रहे हैं ग़रीबी के मारे